بائک چلاتے وقت سب سے اہم حفاظت جیسے گاڑی کے کاغذ ہو گئے انشورنس کاغذ ڈرائیوری لائسنس ادھار کارڈ یعنی انسان کا ادھار جو چلانے ہیں جو چلاتے ہیں اس کا ادھار کارڈ اور انشورنس اور بہت سارے کاغذ آتے ہیں جو لے کے چلنا پڑتا ہے ہمیں تاکہ راستے میں ہمیں پولیس پکڑ بھی لے تو ان کو سب چیز دکھا کے ثبوت وغیرہ دکھا کے ہم وہاں سے آرام سے نکل جائیں تو یہ سب لے کے چلنے چاہیے اور چلنا بھی ضرورت ہو گئی راستے میں کیا پتہ کہیں حادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹ وغیرہ تو پتہ چلے کیسے بندہ پہچانے کیسے ان کے گھر کال وغیرہ کریں گے تو یہ سب لے کے چلنے چاہیے